जेना बाइक छै मोटरसाइकिल छै तऽ ईसब जे छै सही ढङ्गसँ चलाना चाही बहुत एहन हइ छै की मटरगश्ती जेना अइ साइड ओइ साइड रोडके किनारे किनारे चलबय छै ईसब सीज नहि छै हानि छै स्लिप करयके डर छै ने जादा तेज चलाना चाही ने जादा स्लो चलना चाही चालीस आओर पचासके भीतर यदि अगर मोटरसाइकिल छै रेसमे तब इंसान आदमीके काबूमे मोटरसाइकिल छै जब चालीस सँ मतलब पचाससँ साठिके उपरमे जे छै उ चलय छै तब मोटरसाइकिलके अधीनमे मनुष्य आबि जाइ छै तऽ ओकर काम छियै उ की करतय जेना चलय छै इंसान कतनो स्पीड यदि अगर चालीस पचास जेतय कोइ चालीसे चलि रहल छै तऽ ओ पचास जेतय तऽ ओ जगह ओ मञ्जिल तक जाइमे जे छै तऽ बिलकुल दस मिनटके जादासँ जादा फर्क पड़य छै आओर दस मिनटके ही लिअ ई बहुत बड़ा घटनाके रस्ता भए जाइ छै अइ चलते ने जादा तेज चलाना चाही नै कम चलाना बचो और बचाओ तऽ अहाँके गाड़ी छियै तऽ गाड़ीके ओइ ढङ्गसँ चलाबू तऽ गाड़ीके सुरक्षा अहाँ करबय तऽ अहाँके सुरक्षा गाड़ी करत अहाँ यदि ओकर सुरक्षा नहि करबय तऽ अहूँ के सुरक्षा ओ नहि करत तऽ अइके चलते जे छै हिसाबसँ चलाना चाही आओर हेलमेट लगाना चाही चश्मा लगाना चाही की कीड़ा आँखिमे नहि मारय आओर हेलमेट जे छै इसलिये लगाना चाही कि गड्ढा गुड्ढी छै जूता भी पहनना चाही कि अइ चलते उ पयरके भी बचाव होइ छै कि गड्ढा गुड्ढी छै ओइमे यदि अगर हल्का फुल्का जे छै उ गिर भी जाइ छै तऽ कोइ तरहके जे छै उ दिक्कत नहि होइ छै तऽ ओइमे जे छै एक्सीडेन्टसँ जे छै उ बचि जाइ छै मारे स्पीड जे छै उ जादा करय छै तऽ पचास आओर साठिके जे छै बीच सत्तरके जे छै मतलब एवरेजमे जे उ चलबय छै तऽ ओकर एक्सीडेन्ट होइ छै तऽ बचना मुश्किल छै एक ही इंसान ई उपरबला बचा सकइए नीचावला कोइ नहि बचा सकइए तऽ अइ चलते इंसानके जिन्दगी अमूल्य छै ओइ अमूल्य जिन्दगीके बचाना चाही दुरुउपयोग नहि करना चाही सदुउपयोग करना चाही ताकि जे छै मतलब किछु ओकर पीछा जे छै बाल छै बच्चा छै परिवार छै सारा जिन्दगीके भार ओकर उपर छै तऽ अइ चलते जे गार्जियन स्वरूप छै तऽ ओकरा हिसाबसँ चलाना चाही हाथमे ठण्ढीके समयमे जे छै हाथमे गलब्स लगाना चाही जैकेट पहनना चाही हेलमेट पहनना चाही जूता मोजा पहनना चाही तकरबाद जे छै स्वेटर पहनना चाही तऽ अइ चलते जे छै इसब करिके तकरबाद गाड़ी स्लोमे चलाना चाही आओर नहि जादा जे छै हवाके भी प्रवेश भए सकइए आओर ने हाथमे मतलब जे छै कोइ तरहके दिक्कत हुअए यदि ड्राइविंग जादा जे छै मतलब घण्टा डेढ़ घण्टा चलाय लेलकय तऽ आइ हाथ यदि अगर थकि गेलय तऽ थोड़ा सा गाड़ी साइडमे रोकि कए आराम दस मिनट कए लेलियै फेर चढ़ि कए जे छै से फेर चलि देलियै अपना मञ्जिलपर जतय जेनाय छै तऽ अगर उएह दस या पन्द्रह मिनटके फैसला होइ छै मतलब जाइके लेकिन तऽ एकरे जे छै मतलब जिन्दगी आओर मौतमे जे छै पाँचसँ जब दस मिनटके अन्दर ही हइ छै तऽ ई सब चीजके जे छै बचाके जे छै से करना चाही आओर बहुत तरहके ईसब बात छै आओर गाड़ी भी जैसे मतलब कीमती छियै तऽ ओकरो बचाबऽ खुदके भी बचऽ तऽ इएह सब सुरक्षित जे छै उ करना चाही ईसब चीजसँ लोग नहि करय छै सदुपयोग दुरुपयोग करय छै तऽ ओकर उएह स्थिति हइ छै तऽ ओकर मौत होइ छै तऽ ओकर बैसाखी कोइ नहि होइ छै चाहे माँ होइ बाप होइ परिवार जादा करतय तऽ ओकरा इलाजके लिये उ लए जेतय आओर बचयके हेतय तऽ उ तऽ उपरवला के हाथमे छै अगर बचयके हेतय बचतय नहि जाइके हेतय जेतय तऽ लेकिन यदि अगर स्लोसँ चलय छै तऽ उ सुरक्षित जेतय आगा आरामसँ जेतय आरामसँ एतय देर पहुँचतय लेकिन दुरुस्त पहुँचतय